मछली पकड़ने के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो दूसरे लोग नहीं जानते जैसे कि मछली पकड़ने की जो डगेन होती है उसको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है छोटे से ही पल में मछली पकड़ने में कौन सा चारा इस्तेमाल करते हैं वो भी कई लोगों को नहीं पता है कई लोग आटे का इस्तेमाल करते हैं और कई लोग केचुए का लेकिन मछली अच्छा वही पकड़ सकता है जिसके पास धैर्य हो धैर्य से ही मच्छी पकड़ी जा सकती हैं कई लोग जाल का प्रयोग भी ग़लत तरीके से करते हैं कई लोगों को यह भी पता नहीं रहता कि जाल कैसे पकड़ जाल से कैसे मछली पकड़ते हैं पकड़ने के बारे में कई लोग जानते ही नहीं कई लोगों को ये तक नहीं पता रहता कि कौन सी मछली खाने वाली रहती हैं कौन सी नहीं कई बार तो लोग सांप को मछली समझ बैठते हैं ऐसी कई बातें हैं जो लोग जानते नहीं दूसरे लोगों को ये लगता है कि मछली पकड़ना बहुत आसान काम है लेकिन मछली पकड़ना बहुत कठिन काम है कई लोग मछली पकड़ने को अपना दिन रोज़ का काम बना लेते हैं जो मछली पकड़ने को जो डगन रहती है उसपे जो तार इस्तेमाल होता है धागा या तार जो इस्तेमाल होते हैं वो वाइट कलर का होता है और उसमें गल लगा रहता है गल पे अपन मछ केचुआ फँसा के पानी में डालते हैं जिससे मछली फँसने के ज़्यादा सम्भावना होती है मछली पकड़ने में कई बार डगेन पे बड़ी मछली फँस जाती हैं जिससे कि डगेन का हुक टूट जाता है इससे मछली भाग जाती है और इस टाइप के कई बातें जो नए नए लोगों को नहीं पता रहता इस इस टाइप की चीज़ जो होती है उनको सिर्फ वही लोग व्यक्ति आनुभव कर सकता है जो रोज़ाना मछली पकड़ता हो कई बार लोगों को ये भी नहीं पता रहता कि जाल में कितनी कहाँ जाल बिछाना चाहिए कहाँ जाल नहीं बिछाना चाहिए तालाब में तालाब में कौन सी जगह मछली फँसा फँसाना चाहिए कहाँ नहीं कई लोगों को मछली का नाम तक पता नहीं रहता मछली किस टाइप की है वो भी पता नहीं रहता